भोपाल ज़िले में एसे कई सारे स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचनाऍं तो कई सारी है जेसे कि प्रसाशनिक विभाग में निर्वाचित अधिकारी और राज्य और राष्ट्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व इन में हमारे कुछ विधायक भी हैं जिनके नाम में आप को बता सकती हूँ जैसे कि विश्वास सारंग जी पी सी शर्मा और मनोज राठौड़ और साथ ही मनोज वाजपाई और दिलीप भार्गव इस टाइप के कई सारे विधायक हैं जो हमाए यहाँ अपने ज़िलों का कार्य अच्छे से कर रहे हैं उन्होंने जो भी कुछ काम उन्होंने भोपाल में करवाया है वो बहुत ही अच्छे से करवाया है जैसे भोपाल में लोकसभा कंसिटुऐंसी है भोपाल मुनिसिपल कॉर्पोरेसन में शिवराज सिंग चौहान जी ने भी कई सारे काम किए हैं हमाए यहाँ पी सी शर्मा जी कॉन्ग्रेस के है तो कॉन्ग्रेस के विधायक हैं जो अच्छे से अपना कार्य अच्छे से निभा रहे हैं विश्वास सारंग जी वो भी अच्छे से कर रहे हैं मतलब सभी लोग अच्छे से सारे काम निपटा रहे हैं और उन्होंने हमारी काफ़ी मदद भी करी हे शिवराज सिंग चौहान जी ने भी कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो मध्य प्रदेश में कई लोगों को और भोपाल ज़िले के लोगों को प्रोत्साहन मिला है जिसकी वजह से अभी प्रधान हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान जी जो हैं उन्होंने कई सारी योजनाऍं भी निकाली हैं मध्य प्रदेश के लिए जो मध्य प्रदेश के निवासी भोपाल वाले हों या मध्य प्रदेश के कहीं और के भी लोग हों उनके काम आ सके जैसे कि महिलाओं में जेसे में कि महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान ने योजना निकाली लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए